जोंनि धोरोमा ब्रह्म धोरोम जोङो ब्रह्म धोरोम सिबियारि जोङो पुर्निमा अमाबैसा जैग' होनाय जायो पुर्निमा अमाबैसा समाव जोङो मेरामिस थायो जोङो ब्रह्म धोरोम सिबियारि हिसाबै जोंनि गान्नाय जोमनायाबो पुर्निमा अमाबैसा बा जायखिजाया जैग' होनाय समाव जों गुफुर ड्रेस गान्नानै जैग' होनो फैनाय जायो मन्दिरावबाबो आरो गुबुन जायगायावबाबो जायखिजाया धोरोमनि बागै खामानि मावनाय समाव धोरोमनि मावनाय समाव जोङो गुफुर ड्रेस गान्नानै जैग'खौ मावनाय जायो जों जोंखौ ब्रह्म धोरोम फुजिनो सिबिनो थाखाय जोंखौ फोरोंग्रा गुरुफोर गुरु आफामोन दङ पर'हिट आफामोन दङ जोङो बिसोरनि बिथोन बादियै जोङो ब्रह्म धोरोमखौ सिबियो आरो जोंहा गोथार सास्त्रबो दंखायो जोङो सास्त्रनि मथेनो बे ब्रह्म धोरोमखौ फुजिबोगासिनो दं आरो फुजिलांबाय थागोन जोंनि ब्रह्म धोरोमा बिगियानारि धोरोम जोंनि धोरोमखौ बिगियानारि धोरोम होन्नाय जायो मानोना जों जैग' होयो ब्रह्मफोरा जैग' होयो बे जैग'आव जोङो गोदै गोथाव मिलौनाय बायदिसिना बिखो बिजोंनो जोङो जैग' होयो बे जोंनि जैग' होनाय उखुन्दैया जोमै जानानै अखा हायो अखा हायोबा जोंनि गांसो जोंनि आदार गासैबो गोथार अखाजों हासार जानानै निहोर जानानै जोंखौ बै आदारफोरा जोंनि थाखाय थांनानै थानायनि थाखाय जोङो माबानानै लानाय जायो जैग'नि दारैनो जोंनि आदारखौ जों गोग्गो खालामनानै जोङो जायो आरो थांनानै थायो